हा असां वटि एल पी जी कनेक्शन आहे ऐं एल पी जी कनेक्शन हुअण सां असां ॾाढो ख़ुशि आहियूं असांजूं रोटियूं हींअर जल्दी तमामु जल्दी सां तयारु थी वेंदियूं आहिनि ऐं असां नौकरी वारा आहियूं त आराम सां नौकरीअ में बि टाईम ते वेंदा हली आहियूं ॿार बि टाईम सां पंहिंजो नास्तो पाणी खणी करे वेंदा आहिनि पहिरियूं जे ज़माने में लकड़ियूं हूंदियूं हुयूं उन सां असांखे ॾाढो परेशानी थींदी हुई जीअं त लकड़ियूं केॾीमहिल मिलंदियूं काम हुयूं त केॾीमहिल आलियूं मिलंदियूं हुयूं ऐं केॾीमहिल जलंदियूं कोन हुयूं त ॾाढो ई परेशान थींदा हुआसीं इन करे ॿार बि स्कूल में लेट वेंदा हुआ छोकी नास्तो पाणी उन्हनि खे टाईम ते न मिलंदो हो ऐं वॾनि खे बि ॾाढी परेशानी थींदी हुई केॾीमहिल बारिश जो मौसम हूंदो हो त बि ॾाढो ॾुखियो निकिरंदो हो ऐं हिन जे ज़माने अॼु जे ज़माने में एल पी जी कनेक्शन आहे त असां हुन सां ॾाढो ई ख़ुशि आहियूं असांजे पूरे परिवार में एल पी जी कनेक्शन लॻल आहे ऐं एल जी कनेक्शन सां तमामु घणा ई फ़ाइदा बि मिलंदा आहिनि